हा मां पंहिंजे कालोनी जे ग्रुप में दौड़ी हुअसि ऐं उन में मां खटी बि हुअसि मूंखे पहिरियों नम्बर ते आई हुअसि ऐं उहो इनाम बि मूंखे मिलियो हुओ ऐं हीअंर बि मूंखे कंहिं रनिंग क्लब में शामिलु कयो वियो त मां उन में थींदसि शामिलु ऐं पंहिंजो नओं अनुभव वठंदसि ऐं मां चाहींदसि त वरी मां उन में हिसो वठी खटा ऐं वापसि पहिरियों नम्बर अचा ऐं पंहिंजे नंढे हूंदे जूं यादियुनि खे मां ताज़ा कयां ऐं उहे ख़ुशियूं पंहिंजे ॿारनि सां मां विरिहायां